हम अपने गायन को अपने प्रदर्शन के रूप में अपनी भावनाओं प्रदर्शन के रूप में इस प्रकार बाहर करते हैं अगर हम इमोशनल होते हैं तो इमोशनल वाला गाना गाते हैं हम खुश होते हैं तो खुशी वाला गाना गाते हैं अगर हम दु खी होते हैं तो दु खी वाला गाना गाते हैं अगर हम परेशान होते हैं तो टेंशन वाला गाना गाते हैं मतलब के अपनी भावनाओं को अपने गायन के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं